जोंहाबो माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो गाइनाय फुनाय माने आबाद खालामनायाव बाहागो लाखायो माने जों उन्दैनिफ्रायनो गाइनाय फुनाय फोरखौ नुबोखादों आरो जोंबो गाइनो मोन्दों आंबो गाइनो मोनदों माबोरै दैज्लाङाव माइ आबाद खालामो माइ आबादनि थाखायथ' जोंनो दैखौ नांखागौ मानो होमबा जोङो जेब्ला माने माइ आबादनि थाखाइ जों खोथिया फोयो ओमफ्राय बे खोथियाखौ जों मोजाङै माने गोग्गो माइखौ लाखिनानैहाय जोङो बस्थायाव माने खानथुमनानै सोमना दोनो दैयाव ओमफ्रायसो बिनि उनाव साननैसो दोन्नानैहाय बे बस्थानिफ्राय लुस्लाइनानै हायावहाय गुवार खालामनानै दोन्नाय जायो इसे इसे माने रोदा माने फेंखा गाजा अरोब्ला जोङो माने दुब्लि फोथारखौ जेरावहाय बांद्राय दै जाया बे सुबिदाखौ नायनानैहाय जोङो फोनानै दोनो आरो अब्ला ओह रज'नानै खोथिया जायो फ्राय बेफोरबायदि सुबिदा नानै थाखाइ जोंनो दै नांगौ माइ आबाद गाइनो थाखाइ आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो माने बांद्राय अखानि दैखौनो नेनाय जायो मालाबा अखानि दैखौ नेनायावनो नेनायावनो आबाद मावनायफोराव इसे असुबिदा जायो माने जाय समाव आबादखौ जोङो गाइनानै फोजोबनांगौ जायो बे समाव फोजोबनो हाया असुबिदा जायोमोन आरो माने आथिखालाव दैफोरनि इसे एसेबां असुबिदा जाया आथिखालाव माने जोङो जेरै मिसिन मिसिन जुग जाबाय नालाय मिसिनजोंनो दै सारनानै नांगौ बायदि दै होयो नांगौ बायदि दै थाब्लासो जों हालेवनो हायो हालेवनानै उनाव जोङो माइ गाइनो हायो बेबायदि गावनि सुबिदा बायदि खालामनानै आथिखालाव माने गाइनो हानाय थासारियाव सफैबाय आरो आङो गोदो गोदायबोथ' गाइनायानो जायो अब्लाबो गाइबाबो माने जोङो अखानि दैखौ माने नेसारेल मिथिंगायारि दैखौसो नेनानै थाबाय थानांगौ जायोमोन दा आथिखालाव माने जोङो जेरै गावनि लुबैनाय बायदि आबाद मावनो हायो गावनि सुबिदाजों गावनि सान्नायजों गोरोबनानै माने आबादखौ थाबनो मावनानै फोजोबनो हायो आरो ओमफ्राय गोदो गोदाय जोङो उन्दै समाव नुबोनाया उन्दै समनिफ्रायनो मोसौजों हालेवनानैसो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो मोसौजों हालेवनानै माइ गाइनाय नुबोयोमोन फ्राय आथिखालाव मोसौजों बांद्राय एवनाय नुवा हालेवनाय नुवा आथिखालाव माने ट्रेक्टर जों हालेवनानै थाबनो माइखौ गाइखाङो आरो खायसे खायसे जायगायावथ' माने मिसिनजोंनो माइ गाइयो मिसिनजोंनो माइ हायो सुबिदा बायदि खायनो माने आथिखालाव आबाद मावनायफ्राबो थाब थाबनो जोबनानै आरो गोदान गोदान आबाद मावनायनि सुबिदा लानो हायो दै दै जायगाइनाय हाबायाव आरो जोंनिया दै जगाइनाय दै जेराव दै मोजां थायो बेवहायनो आबादाबो मोजां जायो जेराव दै गैया बेवहाय आबादाबो मोजां जाया ओमफ्राय जोंनि जायगायाव नांगौ बायदि दै मोनो नालाइ आबादा बांद्राय मोजां नङा बुंनो हाया बा माने गाज्रिबो बुंनो हाया मोजाङानो जायो आरो दा जों सान्नाय बायदि जों मावनानै लानो हायो आरो इसे माने आबाद मावनायावबो देब्लब होन्नानै बुंनो हागोन आरो बांद्राय माने आबाद मावनायाव जोंनिया उसुबिदा नङा दा जों नुनायाव आबादनि थाखाय मोजां होन्नानै बुंनो हायो